हाँ मुझे हिंदी लिखते समय बहुत कठिनाई हुई है क्योंकि मैं जब लिखता था तो बड़े अक्षरों को लिख सही से लिख नहीं पाता था उनपे इधर उधर मात्रा लगाना भूल जाता था तो इसलिए मुझे बड़े अक्षरों को लिखने में भी बहुत कठिनाई हुई है और कभी कभार बोलने में भी बहुत कठिनाई हुई है मैं ठीक ठाक से उनको पढ़के सही से बोल भी नहीं सकता था क्योंकि मुझपे सही तरीके से बुलाव नहीं आता था इसलिए मुझे हिंदी को बोलने और लिखने में परेशानी बहुत हुई है और उस परेशानी का मैंने सामना किया है